उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश इतने बड़ी जो कि राज्य है और सरकार हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत सारी बहुत सारी ऐसी नीतियाँ नीतियाँ और फ्री नीतियाँ भी अपनाती है देती रहती है हमेशा वो लाभ देती रहेती हैं पढ़ने लिखने के लिए गरीब बच्चों को जैसे फ्री ऑफ कोश्ट किताब देती है फ्री ऑफ कोश्ट फ्री ऑफ कोश्ट उनको राशन देती है खाने पीने के लिए छात्रवृति देती हैं और या होश्टल देती है रहने के लिए जिस दिन कोई मतलब बड़ा एक्ज़ाम हो जाते हैं हम लोग देने के लिए तो उस दिन उस दिन जो कि सरकार जो कि गौरमेंट जो क्या करती है कि उस दिन बस वगैरह के जो बस वगैरह का जो बस वगैरह जो फ्री कर देती है जाने आने के लिए बच्चों को कि बच्चे जो हैं पेपर वाले हैं वो फ्री ऑफ कोश्ट जाएंगे आएंगे कोई दिक्कत नही होगा उनको तो ऐसे इतने बड़े राज्य उत्तर प्रदेश जैसे इतने उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में भी शिक्षा की नीति नीति ये सरकार की कि हर बच्चा हर बच्चे के पास शिक्षा हो और यह शिक्षा इसलिए न हो कि उनको पढ़ने के बाद नौकरी मिले शिक्षा इसलिए दे रही है कि वो नौकरी ढूँढने के लिए न पढ़ें वो नौकरी अपने ख़ुद से ख़ुद भी बिजनेस करें और अपने अन्डर में दो चार लोगों को नौकरी दें ये नीति है उनकी इस बार है अच्छी गोरमेंट है अच्छी सोच है तो उनकी सोच की सोच और ये नीति यही बताती हैं कि हर बच्चा शिक्षा हो तो नौकरी न ढूँढे हर बच्चा शिक्षा हो तो ख़ुद बिजनेस करे बड़ा बड़ा साइड में लोग साइड में दो चार लोगों अपने अन्डर में नौकरी दे और ऐसी भी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम और आप जानते हैं